दक्षिण दिल्ली जिले में हूअ त सभई किस्मु जा माण्हू रहंदा आहिनि हर स्टेट जा माण्हू रहंदा आहिनि पर पंजाबी बाहूल खेत्र आहे त हिते खाधो पितो बि मोस्टली पंजाब स्टाइल में ई मिलदो आहे ऐं पंजाबी खाधो लस्सी वस्सी वग़ैरह ऐं ॿियो पंजाब जो खाधो ऐं अ नान वग़ैरह हीअ सभु मिले वेंदो आसानी सां ऐं हिते लाल झूलेलाल मंदिर लाजपत नगर जे पासे मार्केट आहे उते सिंधी खाधो दालि पकवान साई भाॼी ऐं ॿिया सिंधी आइटम इलाही मिली वेंदा आहिनि खाधे पीते जी हिते हर किस्मु जो खाधो मिली वेंदो आहे सिंधी रोटी हुजे स्नैक्स वग़ैरह हुजनि या जेको बि सिंधी में माण्हू पसंदि कंदा आहिनि कढ़ी चांवर सिंधी कढ़ी त असांजी वल्ड फैमस आहे सिंधी कढ़ी जंहिंखे हिकु दफ़े खाराए छॾियो ॿीहर घुरदो आहे त सिंधी कढ़ी त असांजी इलाही मशहूरु आहे ऐं लाजपत राए मार्केट में जेकी सिंधी झूलेलाल मार्केट आहे हुनमें हर किस्मु जो सिंधी खाधो मिली वेंदो आहे ऐं बाक़ी स्टेट जा खाधा बि हिते आसे पासे मार्केटनि में मिली वेंदा आहिनि छो जो हर किस्मु जा माण्हू हिते रहन था त दिल्ली में खाधे पीते जी त कोई हो कोन्हे ऐं असांजे सिंधीयुनि जे लाइ त सिंधी खाधो आराम सां मिली थो वञे